हाँ हाँ बोलिए कैसी हो तुम हलो उसके अलावा हाँ यही तो मेरा काम है बोलिए ना हाँ घूमा काहे न देंगे लेकिन उसका पइसा लगेगा दो हज़ार रुपया लेंगे उसका घुमाने का हाँ दो हज़ार लेंगे हाँ ठीक है तो चलिए घूमने चलते हैं हम लोग हाँ तो यहाँ पर मतलब जीरो माइल गए हम लोग जीरो माइल से आगे और हाँ वहाँ पर मंदिर है बहुत सारे मंदिर पार्क कहाँ आप घूमना पसंद करोगी हाँ चलिए जीरो माइल तो घूम लिए आगे बताइए आप आगे कहाँ घूमेंगे हाँ यहाँ पे काली सुनिए न यहाँ है काली घाट यहाँ पर घूमिए चलिए यहाँ पर भी हम लोग घूमा देते हैं आपको घूमिए चलिए देखिए ये मंदिर कैसा लगा आपको अच्छा ऐसा फ़ील आया चलिए अब आगे आप कहाँ घूमना चाहेंगे चलिए यहाँ पे जुम्मा सनी चलिए यहाँ पर जुम्मा शनि पार्क है यहाँ पर आप चलिए हम आपको वहाँ पर घुमाएंगे चलिए थोड़ा आगे ही है चलिए हाँ यह देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए यही जुम्मा शनी पार्क जहाँ पर अंदर जाने के लिए दस रुपये टिकट का लगता है हम टिकट कटवा दिए चलिए कैसा लगा ये पार्क आपको बताइए जैसा तो है यह हाँ गाँव है बताइएगा शहर जैसा नई होगा गाँव है तो उसी हिसाब से होगा न ज़िला है हम लोगों का तो हम लोग हमारा यही काम है घुमाना लोगों को क्या हाँ हाँ आप बैठिए और सब बताइए न अपना अपना कुछ बताइए कहाँ रहते हैं कैसे रहते हैं हाँ हाँ ज़रूर

हाँ अब आप कहाँ घूमना पसंद करोगी हाँ इतने छोटे छोटे मंदिले हैं यहाँ पर भी चलिए घूमा देते हैं उसके बाद आप हमें अपना हमें पैसा दे दीजिएगा और अपने घर चली जाइएगा चलिए ये मंदिर देखिए ये मंदिर आपको कैसा लगा ये खाटू श्याम बाबा का मंदिर है कैसा लगा हाँ चलिए ये बगल में कृष्ण जी का मंदिल है